हम दोसर सामान मेकअपके सामान मँगबेले रही मेकअप आइटम जे गलत सामान आ गेल आओर ओ अच्छा नहि रहै लगैली तऽ हमरा फेसपर बहुते दाग हो गेलक बर्रे भी हो गेलक आओर हम चाहै छिए कि ओकरा वापस कऽ दी तनिको अच्छा नहि आएल सब एकदम खराब रहै आओर हम डाँट भी सुन लेली कि वइसन चीज मँगबा लेली हइ मम्मी भी बहुत डाँटलक पइसा भी हमर फँसि गेलक हम चाहै छी कि पइसो हमर वापस आ जाए आओर हमर सामान भी नीमन कोइ दे जाए हमरा एहिसँ बहुत नुकसान हो गेलक